ہیلو مبین ریسٹورینٹ مجھے آپ کے یہاں کھانے کا آڈر آڈر دینا تھا چکن بریانی چکن قورمہ چکن چنگیزی اور چکن فرائی ارجینٹ ہے ہمارے گھر پہ ایک گیسٹ آ رہے ہیں میرے پاس اور ارجینٹ چاہیے کیوںکہ گھر ٹائم ہوتا تو میں اپنے گھر پہ بنا لیتی ٹائم نہیں ہے ارجینٹ چاہیے ارجینٹ چاہیے ہمارے گھر پہ گیسٹ آرہے ہیں مجھے میری فرینڈ نے بتایا ہے آپ کے ریسٹورینٹ کے بارے میں کہ آپ کے یہاں کا کھانا بہت لذیذ ہے آپ کے یہاں کی چکن بریانی بھی بہت لذیذ ہے چکن چنگیزی بھی بہت لذیذ ہے اور اگر جو مجھے پسند آئی تو میں دوبارہ آپ کے ریسٹورینٹ سے آڈر کروں گی اس آپ پانچ لوگوں کا کھانا بھجوا دیجیے ہمارے ہمارے گھر پہ تھینک یو